अहाँसब शुरूमे जेनाकि शुरूमे दौड़य छी अहाँसब तऽ शुरूमे दौ हल्क हल्का दौड़बय तऽ उ बढ़ियाँ रहत अहाँ सबके आओर जेनाकि शुरूमे अहाँसब गेलियै आओर उ पूरा फास्टमे दौड़य लगलियै तऽ अहाँसबके दोसर दिन फेर टाङ्ग हाथ पूरा थकावट फील होइ लागत की नहि हम तऽ बहुत जादा दौड़ लेलियै काल्हि खुना पूरा टाङ्ग हाथ अहाँके सबके दर्द करत आओर ई दौड़बय तऽ ई हेतय की सुबह सुबह की फायदा फायदा बहुत छै दौड़यसँ दौड़यसँ एतना फायदा छै की अहाँ सबके नहि बता मतलबकी बता सकय छियनि की हँ तऽ दौड़यसँ ई होइ छै की अहाँके स्वास्थ बढ़िआँ रहतन अहाँके सुबह सुबह मतलब की उठियो जाइ छै आदमी दौड़यके अथीसँ नहि हमरा सुबहमे मतलब की जानय छै सुबहमे उठबय तऽ हम दौड़ियो लेबय आओर दौड़यके बाद जेनाकि सुबहमे उठलियै दोड़ि लेलियै धूपि लेलियै आओर ओकरबाद जल्दी सना मतलब की सुबहमे उठयके बाद जल्दी भूखो लागि जाइ छै दौड़यके बाद आओर मतलब दौड़ैसँ ई स्वस्थ बढ़ियाँ छै फिटनेस बनल रहै छै आदमीकए फिटनेस बनल रहय छै आदमीके आओर ई होइ छै की जेनाकि ई आदमी दौड़ियो दौड़य छै तऽ दौड़यसँ इहो होइ छै की अहाँके जेनाकि पेट खराब रहत जैसे कि कचड़ा उचरा सुबहमे उठयसँ उहो क्लीन भए जाइ छै आओर सुबहमे मतलब जेनाकि अहाँसब दौड़यसँ बहुत फायदा छै दौड़यसँ ई होइ छै की अहाँ कोनो चीजमे मतलब की गेलियै या दोसरे जगह गेलियैये मतलब की हमरा आइखुना ट्रेन छै दस बजके पैंतालिस मिनटपर हमरा पहुँचनाइ छै तऽ दस बाजिकर पैंतालिस मिनटपर तऽ हम मतलब की हमरा मतलब रनिंग करल रहतय तऽ हमरा जेनाकि पाँच मिनटमे हमरा पहुँचनाइ छै मतलब दुइ किलोमीटर अगर हमरा रनिंग करल रहतय तऽ हम्मे दोड़ि सकय छियै मतलब की दू किलोमीटर दौड़ सकय छियै पाँच मिनटमे अगर जेनाकि हम ने अगर नहि कहियो दौड़ले रहबय फस्टेबार दौड़बय तऽ हमरा दौड़ल नहि जेतय दुइ किलोमीटर पाँच मिनटमे ओना मतलब की अगर हम्मे दोड़ि सकय छियै तऽ ओना तऽ दौड़ि दोड़ि तऽ नहि पैबय तऽ जेना दौड़ दौड़ल जेनाकि दौड़य छियै दौड़के प्रैक्टीस जेना कोनो चीजके करय छियै करयके प्रैक्टीस मिलय छै ओना मतलब की दौड़ लै छियै तऽ दौड़यके प्रैक्टीस बनि जाइ छै की नहि हम एतना देरमे एतना किलोमीटर दोड़ि सकय छियै नहि हम्मे एतना दौड़बय तऽ हमरा शरीरमे थकावट नहि हेतय ने हम्मे एतना दौड़बय तऽ हमरा कोनो चीजमे निकालि सकय छियै नोकरिये निकालि सकय छियै या हम्मे एतना दौड़बय तऽ हमरा आगू चलिकऽ मतलब की मोटापा शरीरमे नहि रहतय इएह सब बात होइ छै दौड़यसँ इहो होइ छै की शरीरमे जेनाकि दौड़ैसँ बहुत ई होइ छै कि जेना अहाँसब दौड़लियै तऽ दौड़लियै तऽ अहाँसबके ई होइ छै की नहि दौड़लियै आइ कहाँ दौड़लियै पूरा मोन फ्रेश लागि रहल छै दौड़यसँ ई होइ छै अहाँ सबके चर्बी जेना पूरा चर्बी रहय छै तऽ अहाँ सबके उहो सब नहि रहतय पूरा मतलब मुक्त रहु ओसब चीजसँ आओर सुबह सुबह मतलब की उठैयोके भए जाइ छै कने दौड़नाइके हमरा बहुत चीज मतलब एन्ने ओन्ने भए जाइ छै दौड़यसँ इहो फायदा होइ छै अहाँ सबके आँखिके रोशनी बढ़त ओ अहाँ सबके बाल नहि झड़त आओर मतलब की मतलब की आओर ई देह हाथ पूरा लाइटमे रहतय अहाँसब सुबहमे उठबय तऽ आओर इएह सब चीज होइ छै आओर सु मतलब दौड़यसँ इहो होइ छै की अहाँसब कए मतलब की पूरा टाङ्ग उङ्ग जे होइ छै उहो मजगूत रहय छै की ने पूरा दौड़लियैये पूरा पूरा शरीरके पूरा अथी मिल रहल छै तऽ इहो सब चीज जैसे कि शरीरके बहुत बढ़िआँ फायदा मिलय छै दौड़यसँ दौड़यसँ बहुत फायदा छै